र' आं माबा नों सनारि ना ए आङो माबा ओइ जोंहा फिसाजोनि हाबा दंमोनहाय माबा रायलायनो नागिरदोंमोन आङो सनानि उम ओह आसान मोनसे आमफ्राय खोमानि मोनसे डिजेना माबा खुतखुरि आमफ्राय दा आरो न'निफोर सना हैखाबा बेसेसोआव जागोन ओह औ ओह बा दा डाइरेक्ट दा होथारबा बेसे लागोन उम बे खुरखुरिखौ आङो थारमानि माबासो होनोसै आरो ऐ ओह आटानानिबा बेसे जाहैगोन देनाय डाइरेक्ट दामखौल' खिथादो आङो खुरखुरिखौ लासिगोन आमफ्राय आसाननिया मोननैजों आरो ज'रा बिबो माबायानो जाहैगोन आरो आसान मोनसे ज'रासे मोननै जासिगोन नालाय बे खुरखुरिनिखौ खोन्थाग्रोदो दामा बेसे

फचिस हाजार उम आमफ्राय दा आरो आसाननिया बेसेबां जाहैगोन

उम फनद्र' हाजारनि उम आमफ्राय फनद्र' हाजारबा गासै जे बेसे जाहैगोन फनद्र' औ औ फचिस आरो फनद्र' बिस सल्लिस जाहैबाय सल्लिस हाजार उम उम ओं आमफ्राय बेलेग बै माबाफोर रिंफोरावथ' एसे खम जायोमोन ना

रिंखौ नाङा दे आङो बे खुरखुरिखौनो बानाय होसिगोन बिनिफ्राय दामआथ' दा सल्लिस जाहैबायना मोननैजों ब्रैजि ब्रैजि रोजा जाहैबाय नायो औ नों थाबैनो बानायनानै हर आरो ओह दे बानायनो हागोन उम बे थारिकखौ हरदो माला उम उम हाबाया थारमानि जानुवारियाव नालाय उम अह दे औ अह अह अह अह सानसे सिगां जुर बेसादाबो उम दे दे होमबालाय